हांव दिसपट्टो वापरता तातूंत वॉट्सॅप येता आनी फेसबूक येता त्या वॉटसॅपाच्या माध्यमांतल्यान म्हज्यो खुबश्यो गजाली हांव स्टेटसाचेर घालूंक शकता आनी फेसबुकाचेर सुद्दां जे कितें म्हाका म्हणपाचे आसा किंवां समज म्हजें सिंगींग आसा ते हांव फेसबूकाचेर अपलोड करतां तशेंच आमचे ट्रेकींगचे कितें आसता किंवां स्विमिंगाचे कितें आसता ते प्रोग्रामूय आमी हाचेर फेसबूकार अपलोड करतात तशेंच घरांच्या टिवीन स्मार्ट टिवी आशिल्या कारणान ताका तो ऑपटीकल फायबर लावन केन्ना केन्ना व्हिडीओ केराओके पदांय म्हणप जाता